गोंयांत आमचे कांय पारंपारीक खेळ म्हणटल्यार आमी ल्हान आसतना पयलीं धरच्यांनी लिपच्यांनी हे खेळ खेळटालीं गड्ड्यांनी खेळटालीं लोबयांनी खेळटालीं आनी आतां म्हण तूं मोर्डन जाल्ल्याक आमी चडशे फुटबॉल खेळटात फुटबॉल बॅडमिंटन क्रिकेट कबड्डी हे खेळ आमचे चालू आसतात आमच्या वाठारांत फुटबॉल म्हूण तूं आमचो वाठारांत खूब सारको धुमधडाक्यान अहें गेमी चालू आसतात जशें की इंटर वॉर्ड इंटर विलेज हे टुर्नामेंट चालूच आसतात आनी तांचो प्रायज अमांवटूय सुबेज आसता जशें की जिकप्याक पन्नास साठ हजार तशें टिमीक मेळटा पंचायत स्पोंसर करता फुटबॉल हें फुटबॉल जालें तर बॅडमिंटनूय टुर्नामेंट आसता आमचे थंय बॅडमिंटनांत सिंगल्स डबल्स हे गेमी जाता मेळटा तेका बेस्ट प्लेयर बेस्ट मागीर बेस्ट पर्फोमंस प्लेयर बेस्ट गोलकिपर हो फुटबॉलांत अशे अवॉर्ड्स आसतात कांय मागीर उरलेले खेळ जशें की मलकम कबड्डी खो खो हे आमचे भारताचे पारंपारीक खेळ महाराष्ट्रा ह्या राष्ट्रांत हांगासर आमी तयार केल्ले हे खेळ तयार जाल्ले हे खेळ कबड्डींत आमी एक स प्लेयर आसतात तितून दुसऱ्याच्या पार्टांत हिरेन वचून आमी दुसरे प्लेयराक आवट करप आसता खो खो तसो धरच्यांनी खेळ आसता तसोच खो खो तितून आमी एक कांय रूल आसतात खो खो गेमीचे तितून आमी उठोन वचून दुसऱ्या टिमीच्या प्लयेराक एक चेजर म्हूण आसता एक रेडर म्हूण आसता तेतून जो चेज करता तितून आमी रेडाराक धरप आसता आनी उरलेले खेळ जशें की क्रिकेट क्रिकेट गोंयांत आमच्या खूब बऱ्या प्रमाणान आसा जशें की जीसीए गोवा क्रिकेट असोसिएशन आसा तितून कांय भुरगे आमचे गोंयचे भुरगे वयर सरतात क्रिकेट खेळपाक